हलो हलो हलो हां जय झूलेलाल हा हा अस असां हिते सूरत में राम नगर में तव्हां किथे रहदां आहियो हे कशमीर मोहले में हा हा घणा माण्हू आहियो तव्हां भेण अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे अंसाजी ॿ रूम किचन आहिनि छह हज़ार भाड़ो एडवांस ॾह हज़ार मसुवाड़ न दादी हाणे भाड़ो त ऐतिरो ई थो हले असांजी हेठि आहे जॻहि हा हेठि भाड़ो छह हज़ार ई थो हले अॼुकल्ह हा ठीकु आहे हलो मां ठीकु आहे हलो मां तव्हां खे साढी पंज करे थी सघांव हा पाणी त भेण चोवीह कलाक ईंदो अथव बोरिंग जो ऐं मिठो पाणी शाम जो ईंदो अथव साढे टे कलाक जेको असांखे सरकार ॾींदी आहे हा हा हूअ शाम जो ईंदो आहे मेंटेनेंस सौ रुपया आहे हुनमें माई भई फर्श वग़ैरह उॻी वेंदी आहे न न न न दादी बिल्कुलु न रहंदी आहे ऐं हाणे कुझु साल ई थिया आहिनि असां हाणे ठाहिराई आहे हिकु दफ़ो तव्हां अची करे ॾिसी वञो भई दादा खे वठी अचो तव्हां जे नूंहुं पुट खे वठी अचो ॾिसणु ॿारनि खे वणंदी त वठंदा हा बसि हिकु हिकु रूम जेतिरो पदर अथव दादी हुनमें तव्हां आराम सां शाम जो चांहि था पी सघो पंहिंजूं भाॼियूं सुकाए था सघो सभु कुझु करे था सघो ॿार हुते खेली था सघनि हा हा हा हा दादी हिकु दफ़ो था ईंदव ॾिसदंव त पाणे तव्हां खे जॻहि वणंदव ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा सभु मज़े में ठीकु आहे अचो पोइ शाम जो मिलूं था जय झूलेलाल